ہاں سر آپ راج گارمنٹ چاندنی چوک سے بات کر رہے ہیں جی جی میں راجندر دیتھا بات کر رہا ہوں سر میں نے کچھ دن پہلے آپ کی شاپ سے دو شرٹ اور ایک پینٹ آرڈر کی تھی ہاں سر وہ مجھے کل اس کی ڈیلیوری ہو گئی ہے دراصل میں سر یہ آپ کا شکر گزار ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کا جو کام ہے وہ بہت ویوستھت ہے اور جس طرح کی آپ کی ڈیلیوری ہے اس کی پیکیجنگ ہے اور اس کا جو ایک طریقہ ہے وہ مجھے بہت ہی بہترین لگا اس کے لیے آپ کو تھینک یو کہنا چاہوں گا سر اور مجھے سب سے اچھی بات سر یہی لگی کہ آپ کا ڈسکاؤنٹ مطلب جس طرح کی کمپنیوں میں ہوتا ہے اس طریقے کا نہیں رہا لیکن ایک دم ویوستھت طریقے سے اس کا مجھے بھکتان میں نے کیا اس کا اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میں نے اپنے متروں سے بھی اس بات ساجھا کی کہ اگلی بار جب بھی آپ اپنا کچھ گارمنٹس لینا چاہیں تو آپ راج گارمنٹس چاندنی چوک کی طرف بڑھیں اور میں اس کے لیے آپ کا پھر سے ایک بار اور شکر گزار ہوں